मुझे क्लासिकल डांस सीखने का बहुत शौक था और एक समय था जब मैंने क्लासिकल डांस सीखने की ज़िद भी करी थी कि मुजे क्लासिकल डांस सीखना है ये टाइम है जब मैं ग्यारवीं में था एकबार क्या हुआ ता कि जब मैंने एक फिल्म थी उसका नाम तो याद नहीं आ रहा है लेकिन एक फिल्म जिसमें क्लासिकल डांस बहुत अच्छे से किया तो वहाँ से इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि मुजे क्लासिकल डांस करना चाहिए औ वहाँ से करते करते करते करते जब मैं फिर इस्कूल समय में जब एन्नुवल फंक्शन हो रहे थे तो उस समय मैंने फिर ये क्लासिकल डांस सभी के सामने पेश किया और इसको पेश करने के बाद मुझे भी अच्छा लगा लोगों ने मेरी तारीफ भी करी तो मुझे लगा कि हाँ क्यों ना मुझे क्लासिकल डांस में आगे बढ़ना चाहिए लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ परिस्थितयाँ ऐसी आ जाती हैं जिस वजह से तुम या तो ऐसे तुम्हें छोड़ना पड़ता है या तो इसे भूलना पड़ता है तो ऐसी ही कुछ आंतरिक परिस्थितियाँ आने की वजह से मुझे यह नहीं करना पड़ा और हाँ यह था कि जब मैं नृत्य शैली सीख रहा था और जब मैं प्रदर्शन किसी के सामने करता था तो मैं अपने कम्फर्ट में होता था यानि मैं अपने मुताबिक अपने लोगों के साथ में रहता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था